ڈاک ٹکٹ کے ذریعہ ہم اس وقت کی تاریخ ثقافت شخصیتوں اور معاشرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ڈاک ٹکٹ کے دستاویزات ایک مصدقہ تاریخ ہوتے ہیں